ہاں ہمارے گاؤں میں بھی لوگوں کو پانی کی قلت کا اتنا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ لوگ پانی کی پریشانی سے اتنے پریشان ہو گیے ہیں کہ ہفتے میں ایک بار پانی بھرنا پانی اپنے گھروں میں بھر بھر کر رکھنا برتنوں میں بھر بھر کر رکھنا کم استعمال کرنا بالکل بوند بوند کی طرح استعمال کرنا ہفتے میں ایک دن نہانا بس لوگا فصل خراب ہو جاتی ہے لوگوں کی پانی کی وجہ سے پانی کی پریشانی بہت بڑی پریشانی ہے جن کی وجہ سے لوگ پانی کی وجہ سے لوگوں کی موت بھی ہو جاتی ہے کہ جنہیں پانی نہیں مل پاتا ہے جنہیں روز نہانے کی عادت ہوتی ہے وہ نہا نہیں پاتے پانی کی کمی سے لوگوں کے گھروں میں کھانے بھی نہیں بن پاتے پانی کی پریشانی بہت بڑی پریشانی ہے جو لوگوں کو بہت سامنا کرتے ہیں گھروں میں پانی ایسے سیو کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہے بہت سی چیزیں خراب ہوتی ہیں پانی کی وجہ سے